جہاں تک دیہی علاقوں میں حکومتی نظم و نسق کی کمی ہے وہاں کسی کا مال کوئی اور چوری کر لیتا ہے لڑائی جھگڑا اور کسی کا نقصان زیادہ سے زیادہ نقصان کر دیتا ہے اور ماحولیاتی انحطاط بھی نہیں پہنچ پاتی اور حکومت وہاں صحیح سے جیسے کام کرنا چاہیے ایمانداری سے ویسے نہیں کرتے ہیں اور وہاں کا نظام بھی صحیح نہیں رہتا کبھی کچھ چوری کبھی کچھ چوری اور وہاں کے لوگ کی بات بھی زیادہ نہیں سنی جاتی اُن کی بات دور تک نہیں پہنچ پاتی ہاسپٹل کالج اسکول مندر مسجد ان سب کی وہاں کمی ہیں زیادہ سے زیادہ اُن کی کمی پوری کی جا سکے